हमारे क्षेत्र का कला और शिल्प का अन्य सेक्टरों पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो फैशन के ऊपर अगर बात करें तो फैशन जो राजस्थानी कल्चर का फैशन है वो लोग उसको ले रहे हैं और उसी फैशन को अपना रहे हैं और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन जैसे राजस्थानी ज्वेलरी जो आभूषण होते है उसकी डिज़ाइन अलग होती है तो लोग उसको अपनाने अपना रहे हैं और अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्थानी लुक है उसको दर्शाने के कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कला और शिल्प का जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है